सभिनी खां वॾी की बुनियादी की चुनौती जेका ब असांंखे ॾिसण में ईंदी आहे जेॾा आसे पासे में असां वेंदा आहियूं जीअं मां हापुर वेंदो आहियां त रस्ते में कंस्ट्रकशन पियो हले त पो पुल पया ठहनि त हुते जाम मिलंदो आहे जाम खे रोकण लाइ जाम खे ख़तमु करण लाइ कोई ट्रैफिक वारो कोई ॾिसण में कोनि ईंदो आहे इहा सभिनी खां बुनियादी हिकड़ी चुनौती आहे ऐं माण्हुनि खे घणो टाईम ज़ायो थो थी वञे वक़्तु ख़राब थिए थो अहिड़ी कोई सुविधा कोन्हे हुओ हिकु जाम जो लॻियल आहे त कोई हुन खे जाम खे जाम खे दूरि करण लाइ कोई ट्रैफिक पुलिस वारो कोनि ॾिसण में ईंदो ऐं इहे सभु में अगरि कोई एक्सीडैंट थी थो वञे त हुई होॾीमल ही कोई सहायता मिले या सहुलियत मिले उहो ॾिसण में नथो अचे इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि